میری پسندیدہ کتاب انگلش ہے اس میں کوئی کہانی تو نہیں لیکن اس میں گرامر ہے پریپوزیشن ہے ٹینس ہے سینٹینس ہے ورب ہے ناؤن ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ایڈجیکٹو ہے پروناؤن ہے یہی سب چیزیں ہیں مجھے پڑھنے میں بہت آسان لگتا ہے اور اس میں چھوٹی موٹی کہانیاں بھی آتی ہیں جو انگلش میں آتی ہیں اور مجھے انہیں پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے میں روز دو پنے پڑھتا ہوں اس کتاب کے اور یہ کتاب مجھے بہت ہی اچھی پڑھنے میں لگتی ہے اس کتاب سے مجھے ایک سیکھ ملی ہے میں ہندی بولنے والا اب انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں یہ کتاب نے میرے کو دو طرح سے فائدہ دلوایا ہے ایک تو یہ مجھے میرا مائنڈ ایک دم فریش کر دیتی ہے اور دوسرا مجھے انگلش بولنا بھی اس نے سکھا دیا ہے اس کتاب نے